हरमोनियम ढ़ोल ताशा ई सभ तऽ बजाबै तऽ नहि अबैए लेकिन कहीं कहीं कीर्तन उर्तन मण्डली वण्डली होलक पूजा पाठ भेलक जहाँपर बजाबैत रहलक हरमोनियम ढ़ोल ताशा तऽ झाल उल तऽ हमरो मोन करैए कि तनिका हमरो कोइ बताबैवला रहै तऽ हमहुँ बजैती हमहुँ सीखती लेकिन नहि सिख लै छी तऽ हम सोचै छी कि केना करू कोइ बजाबैवला रहै तऽ सिखती कभी कभी कहीं जैसे पूजा पाठ हो रहल है झाल किरताल बाजि रहल है तऽ तनिका झाले लेके तनिका बजाबै लगै छी आओर देखै छी हमरो कोनो सिखाबैवला रहितै हरमोनिया चाहे ढ़ोलक सिखती आओर बजैती आब तऽ बहुत शौक होइए कहीं कहीं बजाबै लागी लेकिन मन तरसके रह जाइए नहि कभी होइए तऽ पटरियै वटरियैपर तनिका उंगलियेसँ तनिका डम डमा दै छी तनिका बजाबै लगै छी हल्का फल्का गुनगुनाके आओर ढ़ोल तऽ बजाबैके मन करबै करैए चाहे हारमोनियमो बजाबैके मोन करैए कोइ अगर एसन मिल जाइ सिखाबैवला तऽ सीख लेती लेकिन ककरो कहबो करलीह तऽ कोनो कहैए नहि चाहू तऽ समय नहि है ऐसे है वैसे है बहुत तरहके बात सरधा तऽ बहुत है बजाबैके जैसे ढ़ोले है ढ़ोले बजाबैके मोन करलक हारमोनियमे है हारमोनियम बजाबैके मोन करलक लेकिन सीख नहि पाइले छी एहिके चलते मनमे गुनगुनाइते रह जाइ छी विशेष हम कथि कहू इतनेपर हम